जेरै आङो न'आव मैगं थाइगं गैयाब्ला अबावबा थांनानै आङो हास्लाबफैयाखिसै अब्ला आङो थांनो सम मोनाखिसै अब्ला आङो न'आवनो आङो ओंख्रि बानायला बायनानै संजायो जेरै अनलाखौ सोमनानै संबाय देनानै आरो जेरै नार्जिखौबो आङो संनानै होयो हाथायाव आङो लायनो हास्लाबाबा मैगं थाइगंखौहाय आङो संब्रबनानै होयो आरो बेनो आंनि मैगं थाइगं लायनो हास्लाबाबा आङो बिदिनो संनानै जाहोयो आरो बिजोंनो जोङो संनानै जानानै थानो हाबाय आरो मैगं थाइगं लायनो हास्लाबाबा जेरै अनेक थांनो हास्लाबाबो जायो एखम्बा समाव मैगं थाइगं लायनोबो जोङो बिदिनो जोङो बानायला बायनानै जोङो संनांगौ जायो बिदिनो जोङो खालामनानै जानांगौ जायो मैगं थाइगं लायनो हास्लाबाबा अनला आरो नार्जि आरो बायदिसिना जोङो नागिरलाबायनानै संनानै जानांगौ जोङो मैगं थाइगं लायनो हास्लाबाबा बिजोंनो जोङो जानानै गोजोननानै थानांगोन आरो मैगं थाइगं लायनो हास्लाबाबा बिदिनोसै आरो मैगं थाइगं गैयाब्ला नागिरनानै संनानै जानांगौनि थाखाय जोङो बिदिनो जायो मैगं थाइगं गैयाब्ला